आं मिथिनाय हलसेल फोरा जाबाय हलसेल हाथाइफोरा जाहैबाय बङाइगाव हलसेल क'क्राझार हलसेल बासुगाव हलसेल बेफोरनिफ्रायनो मुवा बेसादफोरखौ बायनानै लाबोयो मुवा बेसादफोरा सिगांनिख्रुइ दायो बारायजोबबाय मानो होनोब्ला सिगां खम बेसेनाव मोनोमोन नाथाय दायो इसे बारा बेसेनावहाय बायनो गोनां जाबाय